ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی الحمد للہ کیا میری بات سیمانچل ٹریول ایجنسی سے ہو رہی ہے جی مجھے

آٹو چاہیے تھی مجھے پورنیہ سے پٹنہ جانا ہے جی کون کون سی گاڑی ہے آپ کے پاس جو اچھی ہو چلنے میں اچھی ہو اچھا جی تو فارچونر ہم کو لگ رہا ہے کہ اس روڈ پہ زیادہ سکسیز ہوگی اور اچھی ہوگی جی جی جی جی تو ڈرائیور ہم لوگ پانچ لوگ ہیں جی تو گاڑی صاف ستھری ہو ڈرائیور اچھا ہو پیکڑ نہ ہو جی اور کرایے پھر کیا ہوں گے سر اچھا جی جی جی جی جی آپ کا ڈرائیور اچھا ہے جان کار بھی ہو تو ہم لوگ کے لیے بہتر ہوگا تاکہ وہ اچھا بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کرکے سر اور ہمارے لیے وہ فارچونر بک کر دیجیے گا اور کل ہم لوگ شام ساڑھے آٹھ واٹھ بجے کے قریب یہاں سے نکلیں گے تو اپنے ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا جی ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ